हाँ बोलिए

अच्छा ठीक है दीदी हम आपको पूरा बिहार घूमा देंगे आप यहाँ नौलक्खा मंदिर चलिएगा घूमने के लिए नौलक्खा मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर है उस मंदिर पर घूमने चलिएगा वो मतलब यह जो है ना बिहार का बेगूसराय तो वह बहुत मुहागी नामी मंदिर है तो आप वहाँ पर चलिएगा घूमने के लिए और हाँ सुनिए ना यह पटना चलिए क्या हाँ तो वही हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ आपको जैसे यह पटना चिड़ियाघर पटना तो आप जानते ही हैं पटना में चिड़िया गाँधी यह चिड़ियाघर है तो उसमें भी चलिएगा चिड़ियाघर दिखाएँगे वह बहुत नामी चिड़ियाघर है बहुत पुराना चिड़ियाघर हैं तो वहाँ भी चलिएगा ना चलिए तो चलिए वहाँ पर भी हम आपको घुमाएँगे और राजगीर आप जानते हैं राजगीर जानते हैं तो राजगीर चलिए राजगीर हम आपको राजगीर बहुत राजगीर बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए वहाँ पर आपको हम आपको घुमाएँगे राजगीर में जो है ना वहाँ पर हाँ राजगीर में हाँ वही राजगीर में जो है ना वहाँ पर शीशे का पुल है शीशे का पुल बना हुआ हैं वो हम आपको दिखाएँगे शीशे का पुल है फिर राजगीर में कुंड होता है नहाने के लिए उसमें जानते हैं उसमें गर्म पानी रहता है हाँ तो वह हाँ उसी में स्नान किया जाता है आप बिहार आएँ है तो वहाँ ज़रूर चलिए घूमने के लिए हम आपको वहाँ घूमा देंगे वहाँ बुद्ध जी का बहुत बड़ा मंदिर भी है तो हाँ बेगूसराय में भी है बेगूसराय में भी है बेगूसराय में एक वह नौलक्खा मंदिर है जब हम आपको फर्स्ट बार बात किए तो बताए कि नौलखा मंदिर हम आपको ले चलेंगे घूमने के लिए नौलक्खा मंदिर है बेगूसराय में और एक मतलब इ झील है कांवड़ झील है जो मतलब वह बहुत नामी है आप जानते भी होंगे तो कांवड़ झील है कांवड़ झील भी चलिएगा तो चलिएगा हम दिखा देंगे आपको कांवड़ झील भी यह सब बेगूसराय में पड़ता है और यह राजगीर का तो बहुत बढ़िया होता है राजगीर उधर उधर ही चलिएगा तो तपोवन है उधर तपोवन में भी बहुत अच्छा जगह है अब तपोवन भी घूम लीजिएगा बहुत बढ़िया है दीदी वहाँ पर घूमने लायक़ जगह है बहुत बढ़िया है आप बिहार आए हैं तो कम से कम इतना दूर तो ज़रूर घूम लीजिए क्योंकि बिहार की यह सब बहुत फेमस जगह है फिर गया चलिएगा ना गया में भी ना बौद्ध मंदिर गौतम गौतम बुद्ध जी थे ना उन्हीं का है बहुत विशाल मंदिर है और बहुत बढ़िया ठीक है आप आइए बेगूसराय और नील हाँ ठीक है आइए आप मेरे साथ चलिएगा घूमने